کال از ناؤ بی انگ ریکارڈڈ جی ہاں ہیلو عُبید الرّحمن واقعی کل ایک واقعہ ہوا تھا مارکیٹ کے قریب پُرانے گودام میں آگ لگ گئی تھی شُکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہُوا مقامی فائر ڈپارٹمنٹ نے تیزی سے جواب دیا اور سب کو بر وقت نکال لیا گیا تاہم گودام کو کافی نقصان پہونچا اور آس پاس کے چند دُکانیں دھوئیں اور پانی سے متاثر ہوئیں اِس وقت اصل وجہ ابھی زیر تفتیش ہے کچھ لوگ قیاس کر رہے ہیں کہ یہ بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کسی چیز کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کمیونٹی واقعی اِس دوران اکٹھی ہوئی ہے بہت سے رضاکاروں نے میں مدد کی اور مقامی کاروبارمتاثرہ دُکانوں کے مالکان کو مدد فراہم کر رہے ہیں سب کو اندر آتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ہاں لوگوں کو فی الحال علاقہ سے دور رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ دیر کا خطرات ہو سکتے ہیں نیز حکام ہر ایک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یقینی بنائے کہ اِن کا برقی نِظام اچھی حالت میں ہے تا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے شُکریہ عُبید الرّحمن میں ہماری کمیونٹی کے لیے آپ کی فِکر کی تعریف کرتا ہوں اگر کوئی اہم پیش رفت ہوئی تو میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا